आं तेजा सर आं हांव म्हाका मातशी थोडी इनफॉर्मेशन जाय आसली तुमचे कडल्यान सर हें हय हांव जी पी एस सी आतां एग्जॅमींग एप एप्लाय करपाचो आसा हांव सो म्हाका थोडे इनफॉर्मेशन जाय आसलें की कितें कितें सिलेबस आसतलें अशें ज जनरल

ना सर ना हांव बरें सर हांवें शिक्षणीक क्षेत्रान एप्लाय करपाक सोदता हांवें हांवें फिजिक हय हांवें फिजिकल एज्युकेशन बी पी एड केलें आनी आतां एम पी एड केल्या आनी हांव कॉलेज फिजिकल एज्युकेशन डायरेक्टर म्हणून म्हाका एप्लाय करपाक जाय पूण

आं बरें ओके आं

बरें बरें आं बरें ओके हां बरें बरें ते न्हय आतां म्हाका समज म्हाका समज हें क आनी समज इनफॉर्मेशन जाय जाल्यार सर तुमकां हांव कॉल करतां आं हें इतलें इनफॉर्मेशन म्हाका खूब सविस्कर पडलें थँक्यू